हाम हम सरकारी ऐप में सरकारी रिज़ल डॉट कॉम ऐप मतलब इस्तेमाल करते हैं जिसे हम हम कई सारी सरकारी रिज़ल्ट सरकारी एडमिट कार्ड जो हमारे लिए सरकारी इग्ज़ामिनेशन फ़ॉर्म इन सब बारे इन सब के बारे में जानकारी लेते हैं इससे हमें घर बैठे ही पता चल जाता है इन सब ऐप के द्वारा कि हम कब किस चीज़ का फ़ॉर्म निकलता है कब क्या चीज़ का एडमिट कार्ड आया कब किसका रिज़ल्ट निकल रहा है हर सरकारी जानकारी हर सरकारी गवर्मेंट जानकारी हमें अपने आप मतलब घर बैठे ही उसी ऐप के द्वारा मिल जाती है जिसके कारण हमें सुविधाएँ उपलब्ध होती हैं और बहुत और अन्य ऐप हैं सरकारी जो जिसके इस्तेमाल से हम बहुत सारा काम अपना करते हैं घर बैठे ही और अपना लाभ उठाते ही इन सारे ऐपों से